म्हज्या एका फ्रँडान म्हाका पाउलू कुएलोन बरयल्लें आल्कायमिस्ट ह्या नांवाचें पुस्तक वाचपाक दिलें ताणें म्हाका सांगलें हें पुस्तक जग प्रसिद्ध आसा सगळ्या लोकांनीं वाचलां आनी बरें आसा म्हूण तुंवूय बी वाच तुका वाचनाची आवड आसा न्ही तूं हें पुस्तक वाच म्हुणून हांवें तें पुस्तक वाचपाक घेतलें तें पुस्तक हांवें वाचतां वाचतां म्हाका कळ्ळें की तें मानसीक स्थराचेर आसा आनी लेखकान तें पुस्तक बरयलां तातूंत खूब कठीण अशे शब्द वापरल्यात जे म्हाका समजना जाले तरी आसतना म्हज्या इश्टान म्हाका सांगिल्ल्या कारणान हांवें प्रयत्न करून तें पुस्तक पूर्ण वाचलें पूण म्हाका तें बरेंशें समजलें ना खुबशे वेळार म्हाका अशें दिसलें की वाचन मदींच सोडचें पूण तें तशें ना करता हांवें तें पुस्तक पूर्ण वाचलें तरी आसतना म्हाका तें व्हडलेंशें कळ्ळें ना